اگر ہم دیكھیں گے تو بہت سارے پكوان جو جیسے كہ پكوڑا مٹن بریانی بریانی حلیم بریانی حلیم اور بہت سارے ایسے پكوا پکوان جو ہے اتر پردیش كے كھاںوں كا حصہ كھانوں كا حصہ ہے تو مطلب بہت سارے چكن ہیں بریانی بریانی وغیرہ مطلب یہ بہت زیادہ مطلب كھانوں كا پكوان جو پائے جاتے اتر پردیش میں ریاست میں جو استعمال ہونے والے جو كچھ منفرد مسالے جو ہے مطلب كھانے پكانے كے لیے جو تكنیک ہوتی ہے وہ یہ كہ جیسے وہ مسالے دار كھانا زیادہ پسند كرتے یا سمندری غذا جیسے کہ مچھلی وغیرہ ہوتی ہے وہ كھانا وہ كھانا پسند كرتے تو ایسے بہت سارے پكوان جو ہے وہ كھانا پسند كرتے ہیں اور اور كیا ہوتے بہت سارے تكنیک جو كھانے كے تک كھانا پكانے كی تكنیک ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے